मां इंडियन आइडल ॾिसंदी आहियां पोइ मूंखे ॾाढो इंजोयमेंट लॻंदो आहे हुन में नेहा कक्कड़ बि जज थी करे ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि बि ईंदा आहिनि अने नंढियूं नंढियूं छोकिरियूं बि ईंदियूं आहिनि वॾा बि ईंदा आहिनि पंहिंजो बि सभु ॿुधाईंदा आहिनि केतिरो नंढो थी करे ॻाइंदा आहिनि पोइ अने उन्हनि सभिनि खे बि ॾिसी करे बि हिकदमु ईअं वणंदो आहे उन्हनि जो ॻाइण ॿुधण बि ॾाढो वणंदो आहे